जोंनि फोरबो फालिनाया जोङो बैसागुखौ होनो बैसागुआव जोङो संख्रान्थि बा जोङो मोसौ थुखोयो मोसौनो थाव फुननानै होयो आरो फोथा थुनानै होयो आरो मोसौनो जोङो बिबार माला गानहोयो बेनिफ्राय जोङो मोसोवखौ बिदि खालामखांनानै जोङो गामिनि मानसिफोरा हिनजाव हौवा ज' ज' उंखारनानै जोङो बैसागुखौ फालियो बैसागुआव जोङो रंजायो लोङो जायो बैसागु मोसायो रंजायो आरो दमासिफ्रावबो जोङो बिदिनो दमासि संक्रान्थियाव जोङो फिथा एन्थाव लारु बानायो जायो बिदिनो ज' ज' बेदर जानाय बिदिनो फिथा एन्थाव बेरायनानै जायो गामियाव नोंनियावबो बैनियावबो आंनियावबो बिदिनो ज' ओंखारनानै जोङो होनजाव हौवा जोङो ज' ज' रंजायो आरो फिथा एन्थाव लारु बिदिनो सौराइ माइब्रा बिदिनो जोङो बेरायलायनानै जायो बैसागुखौ जोङो बिदिनो फालिनाय जायो